नमस्ते हमको लोन लेना है बैंक से हम हमको चार लाख का लोन लेना है मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराना है खेती पे मेरे पास दो बीघा खेती है हाँ ठीक है हम काग़ज़ तो कुल लाएंगे कौन कौन सा काग़ज़ लाना है हमको हाँ ठीक है आधार कार्ड फ़ोटो और हाँ हाँ और किस दिन आयें बैंक हम काहे कि शनिवार और रविवार को तो बंद रहता है हमको समय बता दीजिए जी इस कोई भी दिन आ सकते हैं हाँ और गोल्ड लोन कैसा होता है इसका इन्टरेस्ट कैतना कितना मिलेगा आप बता ही दीजिए हाँ टाइम बता दीजिए हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे पंद्रह तारीख को हम आएंगे हमको चार लाख लेना है इन्टरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमको कितना देना पड़ेगा दो परसेंट कुछ कम कर दीजिए हाँ ह्म्म चार लाख से ज़्यादा मिल सकता है चार लाख से ज़्यादा मिल सकता है लोन ज़्वेलेरी कौन कौन से लेकर आयें पिताजी का ऑपरेशन है ज़्वेलेरी कौन कौन से ले कर आयें हाँ ले आएंगे हाँ ठीक है नमस्ते